अ जों बर'फ्राथ' एखेबारे माइ गायनोल' नङा माइ माइबो गायो माइबो गायो आरो गोबां साइड बिजनेस खालामो आरोखि फालांगि खालामो जेरैहाय गय फाथै आरो बेसर बायदिसिनाखौ बिजनेस खालाम देरो दा बिदि बिजनेस खालामनाया खुब मोजां आरो गाव गावनि थाखाय दा बि फ्रायानो बिजनेसा बिजनेसा दंसै दा फ्राय खालामोआनोसै दा जोङो ओरैनो खालि मोनसे माइ गायनायल' नङा माइजों लोगोसे बिदिनोसै गय माबा बेसर फाथो बायदिसिना बिजनेस बा आबादबो खालामदेरो जोङो आरो बेफोरखौ फाननानै बायदिसिना जों बा गाननाय जोमनाय बायदिसिना लादेरो जोङो बायो जोङो बेजोंनो फाननानै बिजनेस खालामनानै फाननानै दा बिनिखायनो जों बर'फ्रा बालेब मोनसेल' माइल' गायनाय जाला गोबां जिनिस बेसर फाथो आरो गय बेफोरखौ खालामनानै जोङो लायो आरो जोङो दा बिनिखायनो बे बिजनेसाव खालामोब्ला गावनि थाखायबो मोजां आरो न'खरनि थाखाय मोजां न'खर थांना थानायनि थाखाय खालि जानायनिल' नङा मोनसेल' मोनसेल'जों जाया माइआथ' माइ गायखायो जोङो एसेब्लाबो दा बे माइ गायनायजों लोगोसे गोबां बायदिसिना बिजनेस खालामदेरो जेरैहाय गय फाथो फानबाय बायबाय फानबाय बायलाय फानलाय खालामो बायदिसिना जिनिसफोर बा न'खरखौ औ न'खरखौ जों नायनो हायो न'खरखौ फोथांनो हायो न'खरा बिदिजों एसे डेभेलप जायो मोजां जायो न'खरफ्रा मोजां जानानै बेफोरबायदि खालामोब्ला बिजनेस खालामदेरोब्ला न'खराव एसे साबस्राङो आरोखि मोजां जायो बिनिखायनो जोङो माइ गायनायजोंल' नङा माइल'जों नङा खालि बिदिजोंबो जेरैहाय गय फाथो बेफोरखौ फाननानै जोङो बि बिजनेस बा खरसफोरखौ खालामनो हायो बिनिखायनो जों दा गय फाथो बायदिसिना बिदिखौ खालामदेरनानै बेफोरखौ फाननानै जोङो एसे न'खरखौ नायनानै फोथांनो हायो आरोखि जोङो बिजोंनो जों न'खरा एसे फेहेर माबा गुवार जायो गोजौ जायो जाहाथे मोजां जायो न'खरफ्रा जोङो खालि बिदि मोनसेल' आबादजों जाया जोंनि माइल'जों जाया माइआ खालि जानायनि थाखायल' बे बिजनेस खालामदेराब्ला जोङो न'खरखौ एसे फोथांनो हायो आरो मोजां खालामनो हायो न'खरफोरखौ नायनानैहाय आरो बिजोंनो न'खरनि माखासे नांगौ जिनिसफोरखौ जों लाबोनो हायो लानो हायो जेरै न'खराव थानाय मानसिफ्रा बेजोंनो एसे हाथायफोरबो जानो हायो आरो खरसबो खालामनो हायो बिनिखायनो जोङो दा साइड बिजनेस खालामदेरनाया खब मोजां आरोखि गय बागान एरि बायदिसिना थायोब्ला जों बे गय फाननानै जोङो गय फिथाइजों एसे मुलाम्फाबो मोनो जोङो बिजनेस खालामदेरनो बा मोजां जायो न'खरा मोजां जायो आरोखि गय बागानफोर थादेरोब्ला ओंखायनो बिजनेस खालामदेरनाया मोजां आरोखि खब मोजां साइड बिजनेस खालामदेरनाया फिसा औ फिसा फोरोंनायावबो मोजां आरो गथ'फोर फोरोंनायाव मोजां फ्रायानो दाथ' बहुद रां रुफा नांसै फरायनायाव फोरोंनायाव बिनिखायनो खब बिजनेस खालामदेरनायाव जों बाहेरानिफ्राय थाखा मोनोब्ला जायोब्ला गथ'फोर फोरोंनायाव फिसा फिसौ फोरोंनायाव खब गोनां जायो आरोखि नांगौ जायो बेफोरखौबो हेफाजाब होयो बिजनेस खालामदेरनायाव थाखा फैसा रां रुफा गासिबो बिनिखायनो एसे साइड बिजनेस खालामदेरोब्ला मोजां आरोखि बयबो सोलोंनांगौ जाहाथे बयबो सोलोंनो हायो साइड बिजनेस खालामनायजों देरनाया अनेख माइ गायनायजोंल' जाला आजिखालि माइआथ' माइखा बे गायखायो जोङो माइखौ ओमफाय माइ गायनायजों लोगोसे आर गुबुन बिजनेस खालामदेरोब्ला गाव गावनि थाखाय मोजां आरोखि न'खरनि थाखाय मोजां गथ' गथाइ फोरोंनायावबो मोजां जायो